मूंखे मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो वॾे में वॾो सबक़ु कोविड सेखारे वेई मां कोविड खां पोइ इहो सिखी वियसि त कॾहिं बि फिज़ूल ख़र्चु न करणु खपे पैसो तमामु घणो सुठे नमूने जमा करे रखणु खपे अगरि असां वटि पैसो हूंदो त असां कॾहिं बि मुश्किल ॾींहुं न ॾिसंदासीं या अगरि ज़िंदगीअ में मुश्किल ॾींहुं अची बि विया त असां हुन मां सवले नमूने निकिरी वेंदासीं हाणे मां ॾाढी पकी पुख़्ती थी वेई आहियां ऐं पैसो तमामु सोचे समुझी करे ख़र्चु कंदी आहियां